उमिरि त हिकु नंबर आहे ॻाल्हि आहे शौक़ु जी मां पंहिंजे ॿारनि खे टिनि सालनि खां वठी हिननि ॻाल्हियुनि ॾिए ध्यानु सेखारींदी आहियां उन्हनि जे अॻियां अलॻि अलॻि रंग रखां अलॻि अलॻि शयूं रखां त जीअं उहे हिननि ॻाल्हियुनि ते मोहित थियनि ऐं इन ॻाल्हि में पंहिंजो शौक़ु वधाइनि